असांखे भई भई साहेड़ी आहे भई हाणे जयपुर हलूं था असांखे घुमिणो आहे भई सतनाम साखीअ जो मंदरु आहे ज जयपुर में भई साहेड़ियुनि सां गॾु वञूं मूंखे माइटनि सां बि वणंदो आहे पर मूंखे वधारे फ्रैंड सां माना वधारे वणंदो आहे भई हलो त ज जयपुर घुमी अचूं भई साईं जिनि जा दर्शनु करे अचूं हलो हुते घुमी अचूं भाई सतसंगु ॿुधी अचऊं कीर्तनु आहे अॼु भाई अॼु भई भंडारो आहे अॼु भई साईं जो मेलो आहे अॼु भई जुलूसो निकिरंदो सुठो सुठो असां सतसंगु ॿुधूं संतनि जा दर्शनु कयूं असांखे ॾाढो वणंदो आहे साहेड़ीअ सां गॾु माना सतसंगु ॿुधणु ॾाढो ख़ुशी थींदी आहे माना फैमिली सां बि वणंदो आहे पर असांखे माना वधारे दोस्ती सां माना दोस्ती हुजे साहिड़प हुजे त असांखे हुनखे बि ॾाढो वणंदो आहे वणंदो आहे माना असांखे छा आहे माना भई गॾिजी वञो भई इहा बि इंजॉय ज़रूरी आहे फैमिली सां त हर कोई एंजॉय कंदो आहे पर हाणे हुननि सां बि ज़रूरी आहे भई संतनि जो दर्शनु कयूं साहिड़प में बि भई कीअं साहिड़प थींदी आहे कीअं दोस्ती थींदी आहे भई ख़ुशी थींदी आहे उहा उहा अलॻि ख़ुशी थींदी आहे भई दोस्ती मिली साहेड़ी आहे अॼु बि असां साहेड़ीअ इहो ॻाल्हाई मां अॼु हुन सां इहो ॻाल्हायो अॼु असां हिते वियासीं घुमणु अॼु हिन दर्शनु जो से साईं जिनि जो भई अजमेर खां जयपुर वियासीं असां जय जयपुर खां पोइ अजमेर वियासीं भई असां दर्शनु कयासीं साईं जिनि जी आश्रम ॾिठीसीं धर्म धर्मशालाऊं ॾिठियूंसीं संतनि जा दर्शनु कया सतसंगु ॿुधिया सतनाम साखी सभिनी खे चयोसीं ख़ुशी पेई थिए मन में हेॾो आनंदु पियो अचे भाई वाह वाह सतसंगी सतसंगी शेवादारी छा शेवा पिया कनि सतसंग में भई शेवादारी बि असांखे हेॾो सत प्रेम भाव ॾिनो भई असांखे जाम ख़ुशी थी असांखे जयपुर में हेॾी त ख़ुशी मिली भई असांखे इअं लॻे पियो त भई असांजे स्वर्ग में अची विया आहियूं असांखे कंहिंजी यादि बि न पेई अचे असांखे सत ॾींहं रहियासीं साईं जयपुर में साईं जे मेले में असांखे ॾाढी ख़ुशी थी ख़ुशी हेॾी थी हेॾी थी जे हद ई न जेतिरी ज़िंदगीअ में शादी जे फ़ंक्शन में न मिलंदी आहे असांखे एतिरी ख़ुशी मिली साईं जे दरॿारि में माना साहिड़प बि हेॾी ज़रूरी आहे इंसानु भले फैमिली सां त घुमे थो पर साहिड़प बि ज़रूरी आहे भई साहिड़प कीअं आहे भई असांखे भई पंहिंजी दोस्ती बि ज़रूरी आहे भाई दोस्ती सां ॻाल्हाई हुन सां हालु चालु ॾे हुनखे ख़ुशि ख माना ॻाल्हि जो ख़ुशी दिलि जो हालु ॿुधाए दिलि जो मनु हलको थींदो आहे मूण आदि पंहिंजे घर जी फैमिली सां त हरको हाल ओरींदो आहे पर जॾहिं दोस्ती यारी सां कर त थींदो आहे जय झूलेलाल